वीहीं जनवरी ॿ हज़ार अठ उणिवीह फरवरी ॿ हज़ार सत टीह मार्च उणिवीह सौ असी सत्रहं जून ॿ हज़ार तेरहं ॿ दिसंबर ॿ हज़ार वीह